बिहारक शिक्षा व्यवस्था बदलयक जरुरत आ माँगक अनुकूल बहुत बढ़िआँ बनल अछि आ बिहारके जबसे साइकिल योजना नामांकन योजना आओर ऑनलाइन एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म भरल गेल हन तबसँ बिहारक बच्चा इस्कूलमे बढ़ल हन एकर बाद मिडडे मीलके जे योजनाए ओहोसँ बिहारक बच्चा के समाजक जरुरत अनुसार बढ़ल आओर अनुकूल रहल आओर जतए भी बिहारके शिक्षा व्यवस्थाए अभीके अनुकूल ठीक ठाक चलि रहल हन आओर ऑनलाइन खास कएकऽ आओर मिडडे मील ई शिक्षा व्यवस्थाके सभसँ बेहतर प्रोग्राममेसँ रहल हँ आओर यही एक अनुकूलनए